ہیلو جی جی جی جی میں کیب ڈرائیور ہی بات کر رہا ہوں جی آپ بولیں جی جی آپ کو کون سے دن چاہیے جی جی آپ کہاں گھومنا چاہتے ہیں اتوار کو میرا میری گاڑی خالی ہے بولیے نا آپ جی جی نالندہ تو آپ کتنے لوگ جائیں گے جی جی تو آپ کہاں سے جانا چاہتے ہیں مطلب نالندہ جائیں گے نا آپ اچھا سہرسہ سے نالندہ جی جی جی لگ جائے گا دو ہزار روپے اگر وہ آپ کنفم کیجیے گا تو میں کچھ کم کر دوں گا اس میں آپ بولیں نا پانچ سو روپے کم کر دیں گے تو اس لیے سر صرف آپ ادھر ادھر سے جانے کا ہی لیں گے یا ادھر سے آنے کا بھی لیں گے آپ جی سر دونوں طرف کا چار ہزار روپے ہو جائے گا جی جی سر تو دونوں طرف کا چار ہزار روپے پڑے گا میں آپ کو بتیس سو تینتیس سو میں دے دوں گا انشاء اللہ بتیس سو تینتیس سو روپے میں اچھا جی رکنا بھی ہے کوئی بات نہیں ہو جائے گا انشاء اللہ جی جی انشاء اللہ بالکل ہو جائے گا تو سر ادھرے سے واپسی کب ہے جی جی جی جی تو سوموار کو آپ کس وقت وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اچھا شام کو نکلنا چاہتے جی جی بالکل کوئی دقت نہیں میں شام کو ہی نکلوں گا انشاء اللہ جی جی نہیں بلکل کوئی دقت نہیں ہے تو میں اتوار کو سہرسہ پہنچتا ہوں اپنے کیب لے کر آپ آئیے وہاں پر جی جی پیسہ پتا ہے نا آپ کو میں نے کہا نا بتیس سو تینتیس سو میں کام ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک